बयालीस सएमे खरीद कऽ अनलियै रऽ ओकरा फेर उ ओकरा बच्चा नहि रहय बच्चा देलकै बेगर बच्चेके अनलियै रऽ तऽ बच्चा अपना इहाँ आनि कऽ जोहलियै साल भरि तब हमरा इहाँ एगो पाल खयलक तब रहऽ दियौ जे ओकरा फेर हम पोसलियै पोसलाके बादमे तऽ फेर उ बच्चा देलक बच्चा देलक तऽ ओकरा रहऽ दियौ जे ओइबेर पाड़े हमरा बड़ा दिक्कत भेल मोनमे लेकिन फेर की कऽ सकय छी फेर पाड़ाके बेच देलियै आओर बेचलाके बाद फेर भैंसी हमर पाल खयलक पाल खयलक तब एगो बछड़ा देलक पाड़ी देलक बच्चा ओकरा खाना रहऽ दियौ जेकि भूसा आओर मकइ सर हमसब उपजबै छी मकइके ठठरी ओकरा खाना देलहुँ खाय लेल मकइ देलहुँ खाइ लए मकइके घट्ठा बना कऽ या ओकरा रहऽ दियौ या खुअबै छियै झट्टा या कुट्टी तेकर भुस्सा अपने उपजबै छी धानके झट्टा इहा रहऽ दियौ जे खाइ लए दै छियै खाऽ कऽ फेर उ रखलहुँ चाहे ओकरा रहऽ दियौ जे चरिमा बिआन बिआयल तऽ फेर उ बछड़ा देलक फेर ओकरा रहऽ दियौ जे पैन्तीस हजारमे बेचलहुँ बेयालीस सएके अनलहुँ रऽ खरीद कऽ ओकरा पैन्तीस हजारमे बच्चा बछड़ा बेचलहुँ तैके बाद फेर बड़ा नश्लदार छल भैंस उ तऽ उ हमरा भाइ कहलक अपना पड़ोसी चचेरा भाइ छलऽ जे रे भाइ हमरा ई भैंस दऽ दे हम कहली हो ई भैंस नहि देबो कहलकै नहि नहि ओकरे बछड़े दए दिह भैंस तोरा अपने छौ हमरा दऽदे तब रहऽ दियौ जे ओकरा भैंस देलियै तऽ हमरा इहाँसँ दुहि कऽ उ भाय हमर लअ गेल लअ गेल तऽ हमरा इहाँ आठ किलो कऽ दुध ओकरा हम दियै दुहि कऽ लअ गेलै आओर हमर भाय इहाँ लअ जे गेलै तऽ उ हमर भाय कनि हमरासँ जादे अथी छलै तऽ उ भैंसके बहुत खुएलकै तऽ ओहि बिआनमे दुध भऽ गेलय लऽ गेलय हमरा इहाँसँ आठ किलो दुध पर तऽ ओ बारह किलो दुध बनलै आओर दोसरी बिआनमे रहऽ दियौ एहन भऽ गेलय भैंसके पूरा पोसिके भैंसके से कत्ता बना देलकै लेकिन दुध एक किलोकऽ साँझ आओर एक किलो कऽ भिनसर ओकरा होइ छलै हमरा फेर आबिकऽ ओ आयल कहय लए जे भाइ तू हमरा ठकि लेलऽ कहलियै की ठकलहुँ अहाँके हम तऽ नहि अहाँ हमरा ठकि लेलहुँ हमरामे भैंसके दुध कहाँ होइए हम कहली यौ भाय अहाँ तऽ दुइह कऽ हमरा इहा से लेलहुँ हम तऽ सब दूध देखा देलहुँ तैयो अहाँ हमरा कहय छी जे अहाँ हमरा ठकि लेलहुँ हम अइमे ठकलहुँ की अइ बी अइ बिआन मेहमरा दुधे नहि होइए यौ भैंसके देखू अहाँ अपन भैंस लऽअइयौ हम कहलियै नहि आब ई नहि होयत हम भैंस नहि लेब अहाँके हम तऽ दऽ देलहुँ आब अहाँके भागे की भेल ओइ बिआनमे हुनका दुध नहि भेलनि ओएह दू किलो एक किलो साँझ आोर एक किलो भै भिनसर दुध होइत गेलै आ भैस खुब चकाता भऽ गेल